کھیلوں میں ایک اہم برابری کا کردار یہ ہے کہ سب دھرم کے لوگ اس میں ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو عیسائی ہو کسی بھی مذہب سے ہو وہ ساتھ میں کھیلتے ہیں اور دیکھنے والے بھی ساتھ میں ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور یہی سب چیزیں سماجی اور مذہبی اخلافات کو ختم کرتی ہیں جس سے کہ سب ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر کھیلتے ہیں اور اسے دیکھتے بھی ہیں جس سے کہ کسی بھی طرح کی کوئی مذہبی یا سماجی اختلافات کو ختم کرا جا سکتا ہے